हेलो हाँ हाँ बोलिए

बिहार की बात बिहार में ही एक सिमरिया नदी है नदी बहुत नदी है सिमरिया और उसके बाद यहाँ का स्कूल अच्छा है हाँ हाँ सिमरिया पुल अभी बन रहा है हाँ बन रहा है बढ़ियाँ ही है हाँ बिहार में कॉलेज उलेज भी अच्छा ही है

नहीं सरकारी स्कूल में उतनी अच्छी से पढ़ाई नहीं होती है तो ज़्यादातर लोग सरकारी स्कूल में नहीं प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं हाँ बेगूसराय में है डी पी एस कॉलेज मतलब सबसे अच्छा कॉलेज है वहाँ भी बहो हॉस्टल भी है उसमें बच्चा को अपना मतलब ज़्यादातर लोग उसी में देता है उसमें पढ़ाई अच्छी है डी पी एस वाला बेगूसराय में जो है नहीं सीधी है हाँ नई बनी है रोड उड भी अभी नई बनी है रोड उड भी बहुत अच्छी है अभी सब चीज़ अभी धीरे धीरे पहले से बहुत अच्छी हो गई है पहले उतना मतलब गन्दा था अब बहुत ज़्यादा साफ़ सफ़ाई बहुत ज़्यादा है क्या चीज़ हाँ हाँ बेगूसराय में टोल टैक्स बन चुका है हाँ हाँ बहुत अच्छा है हाँ तो बिहार घूमने आए हैं तो बिहार घूमिए बिहार बहुत अच्छी जगह है बेगूसराय इधर घूमिए इधर नौलक्खा मन्दिर है इधर यह सब मन्दिर घूमिए काली मन्दिर घूमिए घूमने की बहुत जगह है इधर बिहार में हाँ हाँ नहीं जानकारी लेना ज़रूरी है और कुछ और कोई सुविधा हाँ हाँ एकदम हाँ ठीक है हाँ हाँ कोई बात नहीं साथ में घूमेंगे ठीक है हाँ ठीक है बता देंगे कहाँ कौन कौन जगह है घूमने की सब जगह आपको साथ में ले जाकर दिखाएँगे सिमरिया पुल सिमरिया में जैसे वह बन रहा है वह पुल वह दिखा देंगे उसके बाद यहाँ टोल टैक्स है यह नौलक्खा मन्दिर हुआ